आलू जो पराठो बसर जो पराठो सेल मानी साई भाॼी कढ़ी चांवर बसर पटाटा टुक आलू वाङण दाल चांवर फ़ुल्को भिंडी गोगिड़ू सलाद रायतो